अ सोंदो अ' खाथि खालाफ्राव हाग्राफोर दं नामा ओरै न'नि उसुंफ्राव माफ्राव

अ' बेफोरखौ फोसाबबानो जाबाय ओरै मोजाङै ब्लिसिं पाउदारफोर ओरै सारबानो जायो बिदिनो दै गुदुफोर लों ओमफ्राय ओंखाम बासिफोरखौ जालाबायनो नाङा उन्दुनायफ्राव बिदिनो मुसारिफोर खोंनानै उन्दुब्लानो जाबाय एसे जायगाफोरखौबो ओरै साफा साखोन सिखोनै लाखिना दोनबानो जायो औ

जानायफोरखौ बिदिनो गोजां माबाफोरखौ जायाब्लानो जायो ओरै न'नि सेर सेर माबा ब्लिसिंफोरथ' सारखादों ना

बिदिनो सारब्ला माबा नांगौ एसे साखोन सिखोनै थायोब्ला माबा बारा जानो हाया आरोखि

बेमार आजारफ्रा बिदिनो थाम्फैनिफ्राय बांसिन जायो नालाय ओंखायनो एसे साखोन सिखोनै थानांगौ मानांगौ दे बिदिब्ला होमबा